वैसे मुझे इस बारे में कुछ ज्यादा जानकारी तो है नहीं लेकिन स्वास्थ्य के मुकाबले में अपने ग्वालियर बहुत अच्छी जगह है यहाँ पर अ अनेक अनेक अ चिकित्सालय खुले हुए हैं जिसमें सबसे अच्छा जयरोग हॉस्पिटल है जिसमें पाँच रुपए का पर परचा कटती है पर्ची कटती है और इसमें आराम से स मरीजों का ईलाज हो जाता है फ्री में ईलाज होता है और पहले से बहुत बेहतरीन बेहतीन अ व्यवस्थाएँ बन गईं हैं जयरोग में मेडिकल में बहुत अच्छी व्यवस्थाएँ हैं लोगों का ईलाज सुचारू रूप से होता है ये बहुत अच्छी है यहाँ पर वाग और जा तो ठीक है अब वैसे स्वास्थ्य के बारे में चिकित्सा के बारे में जयरोग से अच्छी कोई जगह नहीं है मेरे हिसाब से तो